तो जी मेरे व्यंजन का एक हिस्सा है मटर पनीर जो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है अगर उसको सही तरीक़े से बनाया जाए उस में सही मसाले वग़ैरह डाला जाए जैसे मसाले वग़ैरह होते हैं अपने दालचीनी हुई पत्ते हुए मिर्ची हुई उस में दही भी डलता है उस में खोवा भी डलता है तो ये अपन सब चीज़ें मिला के उसको बनाए ना तो जो मटर पनीर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है उस में ज़्यादातर आप को पनीर भी चाहिए मटर भी चाहिए सब मसाले चाहिए जो भी आप के उस में उपयोग होंगे मटर पनीर के अलावा कुछ और भी व्यंजन है जैसे मिठाई में ले लो रसगुल्ला रसगुल्ला आप खाने के बाद मीठे में लेते हैं तो उसको बनाने के लिए अपन को मैदा चाहिए ठीक है ओर उसके अंदर उसको वहाँ पर मिक्सअप मिला के भी बनाते हैं जैसे खोवा हुआ मैदा हुई मिला के उसके अंदर बतासा भर के उसको गोल गोल कर के बढ़िया अपन उसको अच्छे से तल लेंगे फिर चासनी में डाल लेंगे तो ये व्यंजन के जो उससे गए उस में चीनी चीनी का सब से ज़्यादा उपयोग है बिना चीनी के रसगुल्ला किस काम का क्योंकि मीठा ही नहीं रहेगा तो ये अपना मटर पनीर हो गई रसगुल्ले हो गए बाक़ी ये अपन टिक्कर बनाते हैं खाने में चूल्हे पर तो वो गाँव का रहता है गाँव में बनाते थे पहले अभी भी बनाते हैं लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है तो अब क्या है लोग चीज़ें क्या है सुविधा ज़्यादा देखते हैं गैस सिलेंडर इन पर बनाने के लिए आ गए हैं लेकिन जैसे टिक्कर बनाना हो अपन को तो आटा लगाते हैं उसमें दूध डालते हैं अपन उस में ठीक है उस में बेसन डालते हैं ताकि वो अच्छा आटा लग जाए फिर उसको अच्छे से माड़ते हैं फिर उसके बाद अपन हाथों से जो टिक्कर बनाते हैं चूल्हे पर फिर उसको जो मटर पनीर के साथ खाते हैं तो वो अलग ही स्वादिष्ट बनता है तो वो एक हमारे भोजन का हिस्सा है